लंपेन्ट जिन्सआ मोजां नङा जोङो लंपेन्ट जिन्स गानोब्ला जोङो अफिस कर्ट कासारि थांनायाव माने असुबिदा जायो आरो बेयो सिया मथा ओंखायनो मोजां नङा जुदि जोङो लंपेन्ट फर्मेल गानोब्लासो जोङो कर्ट कासारि अफिसफ्राव जोङो जेन्टेल नुयो आरो हेन्डसाम नाङो गाहाम नाङो बिनिखाय मोजां मोनो आं आङो लंपेन्ट जिन्सखौ मोजां मोना लंपेन्ट जिन्सा मोजां नङा बिनि थाखायनो माने नोङो लंपेन्ट फर्मेला मोजां लंपेन्ट जिन्सा मोजां नङा